हाँ मध्य प्रदेश चुनाव और राजनेताओं मे चयन प्रक्रिया और उनके प्रक्रिया भी अलग अलग होती हैं जैसे कि चयन प्रक्रियाओं में जिस राजनेता की पकड़ अच्छी होती है और जिन पर जो हमारी जनता है भरोसा करती है और उनको ज़्यादा समर्थन करती है ऐसे राजनेताओं का वो चयन करते हैं और साथ ही में इनके जो राजनेता की मध्य प्रदेश की चुनावी प्रक्रिया होती है यह पाँच साल में एक बार आते है और प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों से वादे करते हैं इनके जो चुनावी राजनीति होती है यह इस में विकास की बात करते हैं शिक्षा की बात करते हैं और अलग अलग प्रकार इस वादे करते हैं इस प्रकार वो जनता से वादों पर अपना चुनाव जीतने के लिए ये वादों पर ही लोगों से बात कर के अपने चुनाव के मत मांगते हैं और जनता भी देखती है जो उनके लिए काम करता है और उनके लिए मतलब समय समय पर उपलब्ध रहता है ऐसे नेताओं का वो चयन करती है